دلی میں مقامات بہت اچھے ہیں اور بہت پرانے ہیں بہت طرح کے الگ الگ مہاراجا راجاؤں کے پرانے گھومنے کی جگہیں ہیں جو وہ بنا کر گئے ہیں جیسے کہ جامع مسجد لال قلعہ قطب مینار بہت سی جگہیں ہیں جو گھومنے کے لیے بہت اچھی ہیں دلی کے اندر جامع مسجد بہت پرانی اب لوگوں نے وہاں کے کلچر وہاں کا الگ چیزیں ہیں وہاں پہ لوگ گھومنے آتے ہیں بہت باہر باہر سے لوگ گھومنے آتے ہیں نا انجوائے کرنے آتے ہیں جس سے ان کو اچھا لگتا ہے اور وہاں کے کلچر میں گھل مل جاتے ہیں کھانے آتے ہیں وہاں کی گھومنے جامع مسجد میں کھانے کی بہت جگہیں ہیں تو وہ لوگ کھانے آتے ہیں ایسے قطب مینار ہے قطب مینار لوگ دیکھنے جاتے ہیں بہت دور دور سے باہر باہر سے کنٹری سے لوگ آتے ہیں ایسے ہی لال قلعہ لال قلعہ دیکھنے بھی بہت دور دور سے آتے ہیں فارنر آتے ہیں دوسرے دیش سے سب آتے ہیں